हाँ हाल ही में मैंने दस पन्द्रह दिन के अंदर एक ड्रिल मशीन लिया है ड्रिल मशीन लिया है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस और की लाइट खाने करने की खपत एकदम शानदार है लाइट थोड़ा बहुत खपत करती है ड्रिल होल तो इतना आसानी से कर देती है दीवार में जितने पता ही नहीं चलता होल किया भी है की नहीं इतनी शानदार और सेंसिटिव मशीन है एकदम साइलेंट मोड पे चलती है मशीन को लेके दिल खुश हो गया मेरा मशीन ऐसी लेनी चाहिए सबको लेनी चाहिए लेकिन मशीन का उपयोग सब कोई करना जानता है इस मशीन का आसान है इसका तो उपयोग करना ये ड्रिल होल भी करती है तो बड़े आसानी से करती है दीवार में कर लो किसी फर्नीचर में करो या कई पत्थर पे करो या कई फर्स में करो या कोई भी काम करना हो अपना पर्सनल तो इसे आसानी से कर सकते हैं हम